हाँ हमें बहुत से घटनाओं के बारे में पता है जो सब से पहले हमारे भारत में जो पहले चंद्रयान भेजा गया था हमें उस के बारे में भी बहुत पता है कि वो ठीक तरह से पहुंच नहीं पाया था इस से हमारे भारत के वासियों की बहुत इज़्ज़त में थोड़ा सा लगा हमें भी थोड़ा गर्व महसूस नहीं हुआ हमें लगा कि हमारे भारत को कुछ और करना चाहिए अभी जो चंद्रयान भेजा गया है उस चंद्रयान वो अब चंद्रमा पे पहुंच चुका है तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है है इस से हमारे भारत के वासी लोग हम सभी हम सभी बहुत खुश हैं इस से हमें पता चला है कि हमारे भारत भी बहुत बड़ा नाम कर सकता है लोग अपने झंडो में तेल झंडो में चांद लगाते हैं हम ने चांद पे झंडा लगा दिया है इस से बड़ी गर्व की बात कोई हो ही नी सकती